سر السلام علیکم و رحمتہ اللہ و برکاتہ سر میں پی ایم کے وی وائی کے بارے میں جان کچھ جاننا چاہتا ہوں کیا آپ بتا سکتے ہیں جی جی بالکل جی جی بالکل بتائیے اصل میں مجھے اس کے بارے میں پتا کرنا ہے یہ بہت اچھا کورس ہے بہت سارے چیزوں میں پتا چلا ہے لیکن یے مجھے بہت اچھا لگا اس لیے میں یہ کورس کو کرنا چاہتا ہوں تو آپ بتا دیجیے کہ یہ کیسا کورس ہے اچھا اچھا سر جی جی سر بالکل بالکل جی سر میں سمجھ گیا سمجھ گیا اس کے لیے کیا ڈاکومینٹس مجھے لگے گا سر اچھا اچھا آدھار کارڈ پین کارڈ یہی سب لے گے نا سر جی سر میں سمجھ گیا سمجھ گیا سر سر یہ کورس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے سر کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں سر جی جی سر بالکل بتائیے سر جو اچھا اچھا سر یس سر جی جی بالکل سر میں جاننا چاہتا ہوں سر یہ کرس کے بارے میں اچھا مجھے لگ رہا تھا یہ کورس بہت اچھا ہوگا ٹھیک ہے سر شکریہ سر بہت اچھا جانکاری دیا سر جزاک اللہ